आं आंथ' दानि बेलायाव गोदान गोदान गेलेमु गेलेमुनि रादाबफोरखौ ओरैबायदि खबर लायो जेनेबा बिदिनो मबाइलफोर दङ टिभिफोर दङ बिदिनो वाट्सएपफ्राव लिंकफोर बिहरबाय लोगफोरनाव ओमफ्राय बिनिफ्राय टिभिफ्राव नायबाय अबे सेनेलाव जागोन खेलाफ्रा बेफोरखौ नायबाय मबाइलफ्राव नायबाय युटुबफ्राव सार्स खालामबाय ओमफ्राय फेसबुकफ्राव बिदिनो फेसबुकफ्रावबो नायबाय आरो दाथ'

खेलाखौ आं नायनो मोजां मोनो खेलाखौ आं गेलेनोबो मोजां मोनो दाखालिसो खेला मोनसे खेला जानानै थांबाय क्रिकेट खेला आइपिएल होनो बेखौ ओमफ्राय बेखौबो नायदों आङो मबाइलआवबो नायदों टिभिआवबो नायदों आइएसएलआथ' सिगाङाव जानानै थांखांबाय मोजां मोनो जायखिजाया आं खेला नायनो बिनिफ्राय बिनिफ्राय गोदान गोदान बिदिनो मेरला खेला फैबाय थायो दाखालि जानानै थांनाय आइ पि एल आइ पि एल आव धनी मिस्टार धनीमोना देरहाबाय नङा होम्बा देरहालायबाय बिथांमोना ओमफ्राय बिदिनो साहस फैयो आरो बिदिनो गोदान गोदान खेला खेलाफोरखौ नुयोबा आंबो उमुक जागौमोन उमुक गेलेगौमोन बिदि मोनलायलाङो खेलाखौथ' आङो उन्दैनिफ्राय मोजां मोनखायो बिराथ इन्टारेस्ट दं नायनोबो मोजां मोनो जेरावखि खेला जाया मानो आं नायो ओ मोजां मोनो आरो गोसोखौबो मोजां मोनो

खेलानि बागै बारा बाराबो मोन्थिजोबा खेलानि बागै आरो रोंबावनांगौ दङ सोलोंबावनांगौ बहुथ दङ गेलेनोथ' मोजां मोनखायो जाहैबाय नायनोबो मोजां मोनखायो जाहैबाय आर खेला गेलेग्राफोरनि नामफोरखौबोथ' मोन्थियो माखासेफोरखौ बा बांसिनखौनो मोन्थियो जाहैबाय ओमफ्राय खेलायाथ' गोदान गोदान मेरला जायो ओ बिदिनो बास्केट बल टेनिस बल बुनाय काबादि खेला बायदि बायदि बुंनो थाङोबाथ' बुहुथ खेला दं बोथोर बाय बोथोर जायो खेलायाबो बे गोजां बोथोराव जायो फुटबलबाबो जायो ओमफ्राय भलीबल जायो बिदिनो बायदि बायदि खेलाफोर जायो आरो

खेला